हम हमारे क्षेत्र में ज़मीन खरीद तो लेते हैं लेकिन बेचते समय हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सी क़ानूनी समस्याएँ सामने आती हैं जिसे हमें हल करना बहुत मुश्किल होता है जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं और उसे बेचते हैं जैसे हम जिस क़ीमत में बेच खरीदते हैं हमें उस क़ीमत पे ज़मीन बेच नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय क़ानून अलग होते हैं और उस समय अलग हम जैसे अगर दूसरी कास्ट वालों से खरीदते हैं तो हमें उसी कास्ट वालों से को बेचना पड़ता है और वो अगर हम अदर कास्ट को वालों को बेचते हैं तो वो उस ज़मीन की क़ीमत हमें कम रे दामों पे बेचना पड़ता है ये बहुत सी क़ानूनी समस्या है रजिस्ट्री का रजिस्ट्री में भी पैसा हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि हर हर कोई अलग अलग कास्ट वाले के लिए रजिस्ट्री का भी पैसा अलग अलग होता है जिससे हमें बहुत सी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है ज़मीन की जो नपाई होती है वह भी कम ज़्यादा हो जाती है जिससे हमें हमारी ज़मीन खरीदी वाली का वही मतलब उतना पैसा नहीं हमें प्राप्त होता जितना हमें मिलना चाहिए हमारी बेचने पर हमें बहुत से क़ानून वाले क़ानूनी कार्रवाईयाँ करवानी पड़ती हैं कागज़ बनाने पड़ते हैं जिससे के लिए हमें बहुत सी भागा दौड़ी करनी पड़ती है हमारी ज़मीन हमें बेचने में बहुत दिक़्क़तें आती हैं बहुत सी क़ानूनी समस्याओं का सामना करते हुए हमें हमारी ज़मीन को कम क़ीमतों में पर बेचना पड़ता है और फिर बहुत सी ऐसी समस्याएँ आती हैं जिससे आगे चलकर हमें हमारी ज़मीन को कम क़ीमत पर बेचना पड़ता है हमें ज़मीन खरीदना आसान होता है लेकिन उसे बेचना बहुत कठिन होता है बेचते समय सारी क़ानूनी समस्याओं क़ानूनी फ़ॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है जिससे सामने वाले के लिए बहुत आसान होता है लेकिन हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ज़मीन हर ज़मीन आज ज़मीन खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है और बेचते समय भी हमें उसे उसे उसकी ला मतलब उतना पैसा उससे कमाया जा सके या फिर उसकी क़ीमत हमें अच्छी मिल सके यह बहुत मुश्किल होता है यहाँ ज़मीन बहुत महँगी हो चुकी है और बेचना भी बहुत कठिन हो गया है हर समस्ते ऐसी बहुत सी समस्याएँ हमारे सामने आती हैं